हलो हाँ जी कौन बात कर रहे हो जी सर बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी जी फिफ्टी ड्रेस हैं बच्चे कौन सी कक्षा से कौन सी तक के हैं अच्छा तो कब चाहिए आपको जी अच्छा और आपको पता ही होगा रेट वगैरह के बारे में तो तीन सौ रुपए पर ड्रेस के हिसाब से पड़ेगा हाँ जो बच्चों बड़ों की अब अलग अलग बताएंगे सबकी तो बड़ों की फिर पाँच सौ रुपए हो जाएगी हाँ थोड़ा बहुत कर लेंगे दस पाँच रुपए ऊपर नीचे हो जाता है वो तो कर लेंगे हाँ हाँ वो तो साइज लेनी पड़ेगी ना सब की हाँ सबका नहीं जैसे एक कक्षा में दो तीन लड़कों की ले लेंगे आपको कब चाहिए दस से बारह दिन में तो नहीं हो पाएंगे बीस से पच्चीस दिन लगेंगे अरे वो तो है लेकिन सत्र शुरू ही तो हुआ है और भी स्कूलों का टेंडर है हमारे पास सबकी सिल रहे है ना ड्रेस हम हाँ हाँ वो तो कर देंगे अब तुम बीस से पच्चीस दिन कोई ज़्यादा भी नहीं है और भी स्कूलों की है हमारे पास स्टाफ कम हैं हाँ बीस दिन तो लगेंगे कम से कम बीस दिन में हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे तो एक दो दिन तो आपकी ड्रेस का साइज लेने में लगेगा बच्चों को इतनी जल्द इतनी जल्द कहाँ से लाएंगे स्टाफ हमारे लिए वो तो कोशिश करेंगे हम लेकिन एक दो दिन ऊपर जा सकते हैं मतलब कुछ बच्चों की सिल जाएंगी उनकी तो हम दे देंगे आपको

पर डे जितनी कंप्लीट होंगी उतनी आपके पास पहुँचा दिया करेंगे हम चलो कोशिश करेंगे वो तो कोई दिक्कत ना है मतलब जितनी कंप्लीट होंगी हमारे पास उतनी आपको हम पहुँचा दिया करेंगे हाँ तो कब आएं हम ड्रेस का साइज लेने ना अभी तो ना चलो आज तो टाइम नहीं है हमारे पास कल कल संडे है हाँ मंडे को आ जाऊंगा मैं